हम गणितके तैयारी करै लए राकेश यादव सरके किताब ऑर्डर केने रहिए जेकि क्लास नोट्स नोट्सके नामसँ छै तऽ हम ओ ओकर प्रिण्टिङ्ग सबसँ पहिने बहुत बढ़िआँ छै काजके क्वालिटी भी बढ़िआँ छै आओर जे कन्टेन्ट हमरा चाही रहऽ ओ किताबके माध्यमसँ हम इ उम्मीद कएलियै रऽ की जे हमरा भेटतै की नहि भेटतै तऽ हमर उम्मीदपर बिल्कुल खरा उतरलै किताब आओर हमर सबके जे असुविधा रहै ओ सब हम सोल्व कऽ रहल छी किताबके माध्यमसँ